جی سر آپ بڑھنی میں آپ برھنی سے بات کر رہے ہیں آپ بائک رینٹ پہ دیتے ہیں اچھا سر تو ہم مادھو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم کچھ پروڈکٹ کے تحت پروجیکٹ کے تحت ہم یہاں سدھارتھ نگر میں آئے ہوئے تھے تو ہمیں مطلب ہم کافی اسٹوڈنٹ کا ہمارا گروپ ہے فرینڈس ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بائک رینٹ پہ لیں تاکہ وزٹ کرنے میں تھوڑی آسانی ہو ادھر ادھر تو یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں کون کون سی بائکس اویلیبل ہیں نہیں میں نے آپ کا نام بہت سنا ہے آپ بہت مشہور ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کون کون سے بائک دیتے ہیں رینٹ پہ آپ کے یہاں کون کون سی اویلیبل ہے مجھے بلیٹ چہیے اور پلسر چہیے اور ایک دو اسکوٹی بھی چاہیے کیونکہ گرلس بھی ہیں

جی یہ بتائیے کہ پلسر اور پلسر کی قیمت کتنی ہوگی کیونکہ مجھے پندرہ دن کے لیے یا ایک مہینہ تک مجھے وہاں پہ رہنا ہے سدھارتھ نگر میں تو کتنی قیمت لگے گی ایک دن کے لیے کتنی قیمت لگے گی ایک گاڑی کی دو ہزار روپئے سر یہ تو بہت مہنگا ہے کیونکہ باقی علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا کم کر لیجیے کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں سمجھ رہے ہیں آپ تو آپ ایک ہزار تک کر لیجیے بلٹ کا اگر ہو پائے آپ سے تو بلیٹ مجھے دو چاہیے اور پلسر ایک چاہیے اور اسکوٹی دو چاہیے اور اسکوٹی کتنے کی پڑے گی اسکوٹی تو سستی پرنی چاہیے میرے خیال سے اچھا اچھا تو یہ کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے آپ کو مطلب اگر میں چاہوں آپ سے لینا تو مطلب جی جی جیسے مطلب آدھار کارڈ اور ڈی ایل ویل یہ سب ضروری ہوگا نا لانا اور ڈی ایل بھی ہونا ہی چاہیے ظاہر سی بات ہے ڈرائیوری لائسنس تو بہت ضروری سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں تو یہ بتائیے یہ پیمنٹ کیا مطلب شروع میں ہی دینا پڑے گا یا پھر بعد میں دیں گے اس کا مطلب کچھ ایڈوانس پیمنٹ کرنا پڑے گا باقی بعد میں دیں گے اچھا سر شکریہ بہت بہت شکریہ میں آپ سے کب ملاقات کروں آپ کی دکان کب تک کھلی رہتی ہے یہ بتائیے اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے پھر میں کوشش کرتا ہوں کل یا پرسوں میں ہم لوگ پہنچیں گے وہاں پہ پھر آپ کی دکان پہ آئیں گے پھر دیکھتے ہیں جیسا ہوگا بتائیں گے آپ ٹھیک ہے سر شکریہ بہت بہت شکریہ